ہمارے گاؤں کے جو مکھیاں ہیں عرفان مکھیاں ہیں تو بہت اچھے ہیں اور گاؤں کے اندر میں بہت اچھی طریقہ سے ہر کام کرواتے ہیں اور الیکشن آر میں جو ہے بہت زیادہ گاؤں کے اندر میں جو ہے سب کو لے کے چلتے ہیں اور الیکشن آر دلواتے ہیں اس کے بعد جو ہے مطلب ہے گاؤں کے اندر میں بہت پروگریس ہے سڑک بنوا رہے ہیں اور جہاں تہاں ٹیبل کا انتظام کر رہے ہیں نل کا انتظام کر رہے ہیں پانی کا اس کے بعد جو ہے جہاں مطلب یوجنا آواس یوجنا جو ہے نہ ہے اس کا انتظام کروا رہے ہیں اور شوچالے اوچالے کا شوچالے اوچالے کا جو ہے جہاں جہاں شوچالے کا انتظام نہیں تھا جو چھوٹا چھوٹا گاؤں تھا جو چھوٹا چھوٹا جاتی سب تھا جیسے کہ ہریجن ہے تو وہ لوگ کے یہاں جو ہے کھیت میں کھلیان میں مطلب ہے کہ روڈ سڑک پر جو ہے سوچالے کے لیے مہیلا لوگ جاتی تھی تو اب جو ہے وہ بہت ہر جگہ جو ہے شوچالے بنوا دیے ہیں اور مہیلا لوگ زیادہ تر اب باہر میں جو ہے شوچالے نہیں کرتی ہے اور جو ہے بہت سادھن ہو گیا ہے گاؤں کے اندر میں